मनुष्य हमेशा अपनी जड़ों से जुड़ना चाहते हैं यह बात बिल्कुल सत्य है बचपन में जब मैं और मेरा परिवार गाँव में रहा करते थे तब हमेशा हम मैं और मेरा हरी मित्र शाम को कंचे खेला करते थे कभी पिट्टू खेला करते थे ऐसे कई खेल थे जो हम खेला करते थे और उन खेलों का आनंद उठाया करते थे परंतु जब मै दस वर्ष का हुआ तो मेरे पिताजी का ट्रांसफर किसी शहर में हो गया उस वजह से हमें शहर आना पड़ा परंतु आज भी हम उन दिन को काफी याद करते हैं और हम जो पुराने हमारी जो पुरानी चित्र हैं हम उनको देखके पुरानी बातों को याद करते करा करते हैं कि कैसे हम विद्यालय जाया करते थे साथ में कैसे खेल खेला करते थे कैसे हम शाम को मित्रों के साथ कभी क्रिकेट कभी जैसे लूडो सांप सीढ़ी ऐसे कई कई तरीके के खेल खेला करते थे जब हमारी माता हमें खाना खिलाया करती थी तो हमारी माता का वह स्वादिष्ट खाना हम सभी मित्रों भाई बहन साथ मिलकर खाया करते थे आज भी हम वो दिन को बहुत याद करते हैं